हेल' औ बाजै हटेल ना आदा आङो नोंसोरनि होटेलनिफ्राय नै बावैसो दाव खाजि आरो अनलाजों मेवाय अर्डार होदोंमोन गाज्रि मोनाबा बै अर्डार होनायखौ केनसेल खालामदो नामा मानो होनबा आङो नै इसे दासो इमपर्टेन खामानि फैबाय आंहा बेखायनो बायह्रायाव थांनो गोनां जाबाय नालाय औ नोंथांआ केनसेल खालामदो दे बेखौ आं होफैनो नांला दे गाज्रि मोननोनांलादे आदा